मैंने लगभग तीन चार साल पहले एक जैकेट ली थी मोंटी कार्लो कंपनी की तो वो जैकेट इतनी प्यारी इतनी प्यारी है कि अभी भी चली रही है वो बिल्कुल नई जैसी है मैंने उसे में लगभग तीन चार साल गुज़ार दिए मतलब तीन चार सर्दियाँ मैंने सर्दियों के मौसम मैंने उस में गुज़ार दिए बहुत प्यारी है वो जैकेट मेरी फर्स्ट जैकेट थी उस कंपनी की उसके बाद से मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो है उसी कंपनी के ख़रीदना प्रेफर कर रहा हूँ हाँ यह बात है कि थोड़ी महँगी है बट पैसे के हिसाब से देखा जाए तो वो अच्छी चल जाती है एंड उसका काफ़ी अच्छा भी है डिज़ाइंस वग़ैरह एंड गर्माती भी है उस जैकेट के बाद से मैंने ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट ख़रीदा हूँ सेम मोंटी कार्लो कंपनी की